ड्राफ्ट मती बारी बनाए दे में ते ड्राफ्ट अ'ऊं बनांदा गै रौह्न्ना जिसलै में पैह्ली बारी ड्राफ्ट बनाना शुरू कीता हा ते उस बेल्लै अ'ऊं इयां थोह्ड़ा जेहा परेशान हा क्योंकि में पैह्ले ड्राफ्ट कदें बनाए दे नेहे ते जिसलै में पैह्ली बारी जेह्ड़ा मेरा ड्राफ्ट बनाना तरीका तां पर मिगी ते ओह् जिसलै अ'ऊं कोई ड्राफ्ट बनाना मिगी ते कदें कदें लगदा कि मतलब एह् तरीका ऐ जेह्का ऐ मेरे स्हाबा कन्नै ठीक नी ऐ पर जिसलै अ'ऊं कुसै चैक कराना जां कुसै बी जिसलै अ'ऊं चैक कराना तां मिगी लगदा कि कुछ हद्द तक ठीक ऐ ओह् बी मिगी आखदे कि ठीक ऐ ते ड्राफ्ट जेह्ड़ा मेरा इ'यां स्हेई तरीका ऐ उसी लिखने दा ओह् एह् कि उसी लाइन बाइज़ लिखना जियां पैह्ली लाइन फ्ही दुई त्री मतलब बिलकुल सीकुैन्स च अग्गै पिच्छै कोई नी ते बाकी जदूं अ'ऊं बनाना हून तक में मते ड्राफ्ट लिखे न इं'दी कोई गिनतरी नी ऐ इक द'ऊं जां बड़े गै ज्यादा लिखे न में इन्ने बी लिखे न ज्यादा पर कुछ हद्द तक इ'यां बश्कार बश्कार गै इन्ने गै लिखे ते जिसलै में हून ड्राफ्ट लिखना तां अ'ऊं अगर मिगी शाबाश कुसै थ्होऐ ते इ'यै चाह्न्ना कि गुरू अपने हैन अग्गें पिच्छें ते बस